نہيں ميرا ايسا كوئى ريكاڈ نہيں ہے نہ ہي ميں نے كبھى كسى ريسنگ ميں حصہ ليا ہے بس ميں اس ليے صبح كو تھوڑا سا دوڑ ليتا ہوں تاكہ جسم كى جو چستى پھرتى ہے وہ بنى رہے اور جسم كى تازگی تازگى ٹھيک ٹھاک رہے ايسا كوئى مقاصد ميرا نہيں ہے اور جسے ميں حاصل كرنا چاہتا ہوں